हमरा क्षेत्रक कला या शिल्प क्षेत्र जेनाकि मधुबनी जिला बिश्वमे मिथिला पेन्टिंग लऽ कऽ प्रसिद्ध अछि अतुक्का बच्चा मिथिला पेन्टिंग अऽ सिक्की आर्ट लऽ कऽ मुख्यतः जे छै से भ्रमित जा रहल अछि कारण की ओकरामे क्षमताके अभाब नहि छै अभाब भऽ जाइ छै जे ओ मार्केटक जे ओ कतय जाकए अपन समानके बेचतै उचित ओकरा पारिश्रमिक कतऽ भेटतै जकर अभाव छै अतऽ आगू जाउ तऽ कतौ छैहो ई व्यवस्था बेचैके बिक्रीके केन्द्र छैहो तऽ ओकर ट्रेड मार्क अपन छै अपन लाइसेंस छै ओ जदि हिन हमर सामान बेचत तऽ हमरा ओ मिनिमम बेनिफिट देत मैक्सिमम बेनिफिट ओ राखत एहि कारणे हमरा ओतुक्का बच्चा कला व शिल्प क्षेत्रमे पाछू आ अग्रसर रहितो पाछू अछि अग्रसर रहितो ई पाछू अछि